अब आ रहा है हेलो हाँ बोलिए जी हाँ अच्छा हाँ अभी तो जी जी है तो इस घड़ी का प्राइस तो अभी चल रहा है छः सौ हाँ अच्छा वो पड़ जाएगा आपको छः हजार का ई कोई खराबी में निकलेगा आपको तो रिटर्न हो जाएगा खराबी निकलेगा तो हाँ हाँ पक्का बिल मिलेगा हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ आपको बिल सब मिल जाएगा हाँ बिल सब मिल जाएगा आपको हाँ सबकुछ मिल जाएगा कागज हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ आइए ठीक है आइए ना आप दुकान पर आइए आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा सबकुछ मिल जाएगा अच्छे से सारा चीज़ हो जाएगा हाँ हाँ एक सौ हाँ है ना बहुत सारा जगह लेकिन आपके नजदीक में ही यही सबसे यही दुकान है तो यहीं आ जाइएगा हँ ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक धन्यवाद ठीक है धन्यवाद